ہیلو یہ اسٹار اپلائینسس سے عمار ہے آج میں آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں بالکل عمران ورلپول ڈبل ڈور ٹو اسٹار ریفریجیریٹر ایک بہترین انتخاب ہے یہ توانائی کی بچت سے ساتھ ساتھ مؤثر کولنگ فراہم کرنے کے لیے ڈیزائین کیا گیا ہے ٹو اسٹار توانائی کی درجہ بندی کے ساتھ یہ کارکردگی اور بجلی کی کھپت میں توازن رکھتا ہے ریفریجیریٹر میں ایک کشادہ ڈبل ڈور ڈیزائین ہے جو بہت تنظیم کو یقینی بناتے ہوئے تازہ اور منجمد اشیا کے لیے الگ الگ کمپارٹمینٹ پیش کرتا ہے بالکل عمران ریفریجیریٹر مختلف صلاحیتوں میں آتا ہے عام طور پر ڈھائی سو سے تین سو لیٹر تک مختلف خاندانی سائیزوں کو پورا کرتا ہے یہ جدید کولنگ ٹیکنولوجی سے لیس ہے جو تمام حصوں میں یکساں ٹھنڈک کو یقینی بناتی ہے اور آپ کے کھانے کو زیادہ دیر تک تازہ رکھتی ہے فریزر سیکشن ٹھنڈ سے پاک ہے لحاظہ آپ کو اسے دفتی طور پر ڈیفروسٹ کرنے کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے شیلفیں ہے جس سے بڑی اشیا کو ایڈجسٹ کرنا آسان ہے مزید برآں اس میں تیز ٹھنڈک کے لیے فوری ٹھنڈا نمنجمد جیسی خصوصیات ہو سکتی ہیں ورلپول درحقیقت ایک مشہور برینڈ ہے جو اپنے معیاری آلات کے لیے جانا جاتا ہے لیکن اگر آپ اضافی خصوصیات کے ساتھ ملٹی آلات کے لیے جانا جاتا ہے آپ اضافی خصوصیات کے ساتھ ملٹی برینڈس جیسے ایل جی پرپز ریفریجیریٹر تلاش کر رہے ہیں تو میں سیمسنگ اور ایل جی پر غور کرنے کی بھی شفارش کروں گا اور جدید خصوصیات کے ساتھ ماڈل پیش کر جیسے کنورٹیبل کمپارٹمینٹ جو آپ کے فریزر کو فریج میں تبدیل کر سکتے ہے جب آپ کو تازہ اشیا کے لیے زیادہ ذخیرہ کرنے کی جگہ کی ضرورت ہو ان میں اسمارٹ ٹیکنولوجی کا انضمام بھی ہ وسکتا ہے جس سے آپ ریفریجیریٹر کو دور سے کنٹرول اور نگرانی کر سکتے ہیں یہ بالآخر آپ کی ترجیحات اور ضروریات پر منحصر ہے آپ کا استقبال ہے عمران اگر آپ کے مزید سوالات ہے تو بلاجھجک رابطہ کریں آپ کا دن بہت اچھا گزرے